हेलो क्या मेरी बात ओला वाले भैया से हो रही है हाँ भैया भैया मैंने न पिछली बार कैब बुक करी थी तो वह कैब मैंने बुक करी थी न जो उसमें मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही तो मैं अपनी आने वाली यात्रा के लिए भी वही कैब बुक करना चाहती हूँ जी तो आप मेरी वह कैब बुक कर देंगे क्या जी जी बिल्कुल तो आप मेरी वह पिछली वाली कैब जो मैंने बुक करी थी न उसी कैब को दुबारा बुक कर दीजिए मेरी नई यात्रा के लिए जी धन्यवाद